हैल्लो हांजी हांजी विजय कारपैंटर बोल्ला ने जी जी जी बिल्कुल साढ़े कोल बनी दी आइटम बी हैन सर कोई दो तिन सर इय्यां वेरायटियां बनी दियां न डाइनिंग टेबल ओह्दे कन्नै थुआढ़े छे कुर्सियां होनियां और दिक्खी सकदे जो बी ऐ तुस आइयै ते लेई जाओ जो बी रेट सर मैक्सिमम सर कोई ज्यादा रेट नि ऐ एह् रेंज ऐ सर कोई अट्ठ ज्हार पन्द्रां बीह् पच्ची दी रेंज बिल्कुल दुकान दे उप्पर आइयै ना अपनी अक्खीं दिक्खी लाओ जो बि फर्नीचर साढ़ा ओके बिल्कुल ठीक ठाक बढ़िया सैट होन गे और लकड़ी दी पैह्चान बी होंदी ऐ वाकई चीज ढंगे दी बनी दी पालश पुलश बगैरा ओके माइका सन माइका जेह्ड़ा बी लाए दा हो ओह्दी बी क्वालिटी बधिया होग सर

एह्दे राइट साइड मेरा शोरूम ऐ सर मेरा शिवा फर्नीचर हाउस बिल्कुल बिल्कु्ल बिल्कुल दुकान पर सर जो बी ऐ आल फर्नीचर थुआढ़े सामनै होग जेह्ड़ा पसंद औग तुसें मोस्ट वैलकम तुस लेई सकदे ओ ठीक ऐ ठीक ऐ सर ठीक ऐ थैंक यू सर थैंक यू

थैंक यू सर थैंक यू ओके ओके ओ थैंक यू थैंक यू